जय झूले जीअं त सभिनी खे ॼाण आहे त हिमाचल प्रदेश ट्रेकिंग जे लाइ फेमस आहे पर नंढी नंढी अगरि ट्रेकिंग करणी आहे त नासिक लोनावला या मेथेरान महाबलेश्वर में बि माण्हू ट्रेकिंग करण जे लाइ वेंदा आहिनि मां पंहिंजे लोकल पंहिंजे शहर में नंढी ट्रेकिंग ते ई जेका कलाकु ॿिनि जी थींदी आहे उहा ई करणु वेंदी आहियां या वधि में वधि कॾहिं मेथेरान या महाबलेश्वर में मां त उते बि कलाकु मुंहिंजी ट्रेकिंग जे लाइ ई स वञणु पसंदि कंदी आहियां ॿिनि टिनि ॾींहंनि जी ईअं वॾी ट्रेकिंग मां न करे सघंदी आहियां त मूंखे ट्रेकिंग ते जे बारे में सोचण ई जाम वणंदो आहे ऐं जेके ॿुधाईंदा आहिनि उतां जूं आखाणियूं या पंहिंजो उन्हनि जे मथां आज़मूदो थो ॿुधाईंदा आहिनि उहो मूंखे ॿुधणु ॾाढो वणंदो पर ऐं मां ट्रेकिंग ते जेका ॿ टे कलाक वञी सघां ओतिरी ई ट्रेकिंग करणु पसंदि कंदी आहियां